دہلی میں شرخ خواندگی اچھی ہے یہاں کی شرح خواندگی ترانوے فیصد سے زیادہ ہے یہ ایک دارالسلطنت ہے اس اعتبار سے یہ گمان گزر سکتا ہے کہ یہاں پہ شرح خواندگی سب سے زیادہ ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کیرالا میں ستانوے فیصد سے زیادہ شرح خواندگی ہے اسی طرح دوسری ریاستوں میں بھی دہلی سے زیادہ شرح خواندگی پائی جا سکتی ہے لیکن مجموعی فیصد کے حساب سے دہلی کی شرح خواندگی اطمینان بخش ہے ترقی یافتہ ممالک میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ صد فیصد شرح خواندگی ہے تو ان کی بنسبت ہندوستان میں شرح خواندگی کم ہے اور اس جہت میں ہندوستان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن بہت سارے ایسے پسماندہ ممالک ہیں جہاں پہ بنیادی سہولیات زندگی کے حاصل نہیں ہیں ان میں سے ایک تعلیم بھی ہے اور تعلیم کی جو شرح ان ممالک میں ہے ان کی بنسبت ہندوستان کی جو شرح تعلیم یا خواندگی کی شرح ہے وہ بہت بہتر ہے اور ایک لحاظ سے اطمینان بخش کہی جا سکتی ہے